सिंधी हिक मिठड़ी ऐं अबाणी ॿोली आहे सिंधी भाषा अॼु खां चोवीह सौ साल अॻु में खां कायम आहे पर वक़्त सर इहो बदिलाव ॾिसी रहिया आहियूं कि सिंधी पहिरीं ॿार चङा खणंदा हुया सब्जेक्ट करे स्कूलनि में उन्हनि खे सिंधी पढ़ायो लिखायो वेंदो हो पर अॼु ॾिसूं था त स्कूलनि में ॿारु को बि सिंधी पंहिंजी मातृभाषा सिंधी थी करे बि नथो खणण चाहे छो जो हिन जे पुठियां इहो कारण आहे की माइटु घरनि में पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में नथा ॻाल्हाइनि इन करे ॿार जो शौंकु निकरी वयो आहे कि हू सिंधी सब्जेक्ट स्कूलनि में खणनि ऐं पाण में हिक ॿिए सां सिंधीअ में ॻाल्हाईनि पर असां जे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाणे इन ॻाल्हि ते ग़ौर करे इहो निश्चय कयो अथऊं कि असां सिंधी भाषा खे बचाइण लाइ जेतिरो थी सघंदो आहे असां उधम कंदासीं